ہیلو سر سر ایکچولی میرے فادر کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کا آپریشن ہوگا اور ڈاکٹر پہلے پیسے جمع کرانے کے لیے بول رہے ہیں ان کی دوائیاں بھی چاہیے تو میں ابھی میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں جو کہ مجھے پی ایف چاہیے ای پی ایف چاہیے سر آپ مجھے میں آپ تو جو بھی دستاویز چاہیے کاغذ چاہیے تو آپ بتا دیجیے میں آپ کو دے دوں گی یہ پین کارڈ آدھار کارڈ پاس بک اور جو بھی چاہیے آپ مجھے بتا دیجیے سر ایکچولی مجھے جلدی چاہیے کیا آپ مجھے یہ میرے اکاؤنٹ میں آن لائن کر سکتے ہیں پیمینٹ تب میرا سر پولیس ایمرجنسی ہے آپ کر دیجیے